जी हाँ हमारे क्षेत्र में आसपास बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं इन अस्पतालो में इलाज़ कराना और बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि इलाज़ करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है इन अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में जब भी हम इलाज़ कराने जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा बैठा देते हैं और हमें महंगी दवाईयाँ देते हैं और हमें जो भी दवाईया देते हैं वह इस प्रकार के देते हैं कि वह उन्हीं के स्टोर पर उपलब्ध हो जिससे कि उन्हे ही अच्छे इनकम हो इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में जब भी हम इलाज़ करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है